इतिहास बदलि गेलै हन आब लड़की सबके पढ़ाबै लिखाबै छै पहिने लड़की सबके हत्या कऽ देल जाइत छलै आओर लड़कीके पढ़ाबै लिखाबैमे बहुत कम कोशिश करै छलै आओर अखन पढ़ाबै लिखाबैमे बहुत पेजसँ लड़की बढ़ै छै आगाँ अवसर बनै छै आओर ओकर विवाह होइत छै आओर लड़कावला बहुत दहेज माँग करै छथिन गरीब आदमी सब नहि दहेज दऽ सकैत छथिन आओर ओकरा लड़कीके हत्या कऽ देल जाइत छै पर दहेज प्रथा बन्द करबा लेल सब कोशिशमे रहै छथिन तऽ योग नहि होइत छै आओर पिछला जमानासँ बहुत आब बेसी बहुत घटना होइ छलै आओर आब बहुत कम भऽ रहल छै पहिले महिलाके हत्या कऽ दैत छलै आओर आब महिला बहुत आगाँ बढ़ै छै आओर पुरुष कम बढ़ै छै हरदम लड़किये आगाँ रहै छै आओर लड़का कम वृक्ष